अगर पोलट्री दी गल्ल करचै साढै़ जेह्के बड़े सारे जेह्के किसान न तां ओह् केह् करदे कि पोलट्री बिच्च बड़े सारे मतलब अपने घर होंदा उं'दे च होर उत्थै बड़े सारे अपने मुर्गे जेह्ड़े रक्खे दे होंदे उनें होर उनेंगी जेह्का बड़ा इक अच्छा जेह्का आखेआ कि एनवोर्नामेंट जेह्का दित्ता दा होंदा उत्थै एह् बड़ियां सरियां लाइटां ला दियां होंदिया होर उत्थें निक्के निक्के खान्ने बनाई'र उ'नेंगी पोलट्री च रक्खा दा होंदा बड़े सारे मुर्गें गी ते ओह् उंदे आस्तै बड़ियां अच्छियां अच्छियां फैसिलिटिया बना दियां ते जियां कोई अगर कोई उत्थुआं ट्रान्सपोर्ट करने होन पोलट्री अपनी दा जेह्के मुर्गे रक्खे दे होंदे जि'नें तां ओह् केह् करदे पैह्ले नम्बर इक गड्डी होंदी गड्डिया च जाली लग्गी दी होंदी ओह्दे बिच्च लोग ओह्दे बिच्च उनेंगी अस पांदे न पाने शा बाद फिर केह् करदे के मुर्गें गी थोह्ड़ी थोह्ड़ी स्पेस इक आखेआ के जे थोह्ड़ा थोह्ड़ा गेप रक्खी'र रक्खने दे बाद उ'नेंगी केह् करदे इक बड़ा सारा कि वेंटिलेशन होंदे होर उ'नेंगी उं'दी जेह्की स्ट्रेस इक दुए उप्पर नेईं पोए भार ओह्दे आस्तै स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप जेह्ड़े न जाली बनाई दी होंदी होर बड़ी सौह्नी होंदी ओह् ओह्दे च केह् होंदा के मुर्गे जेह्ड़े न मरदे घट्ट न हवा शवा लगदी रौंह्दी उ'नेंगी होर बड़े आखेआ के सेफली इक बड़ी सुरक्षा कन्नै ओह् अपनी दुए जगह उप्पर उ'नेंगी अस पजाई सकदे न ते अगर साढै़ जेह्के किसान न ओह् उ'नेंगी ओह् इयै उ'नेंगी इन्श्योर आखदे कि इन्श्योर इ'यै करदे कि मतलब जेह्के पोलट्री आह्ले होंदे तां ओह् अपना ट्रांसपोर्ट जेह्का कम्म होंदा तां बड़ा सेफ होंदा होर उप्पर जेह्कियां अच्छियां अच्छियां फैसलिटियां होंदियां गड्डियें च होंदियां जेह्दी बजह् कन्नै उं'दे मुर्गे मरदे बड़े घट्ट न होर अगर मरी बी जान तां उ'नेंगी जेह्का रस्तै ओह् ओह्दे बिच्चा कड्डी ओड़दे कि के बाकी अगर इक मरी जा ते दुए मुर्गे बी मरने जेह्के इयै चान्स बधी जंदे ओह्दी बजह् ओह्दी बजह् कन्नै केह् होंदा उ'नेंगी स्पेस स्पूस देना बड़ा जरूरी ऐ होर उं'दी जादा स्ट्रेस जेह्ड़ी अगर उ'नेंगी कोई तनाब होया दा किसै चीज़ा जां प्रेशर ऐ जां कोई झड़के ज्यादा लग्गन तां ओह् बी बड़ा घट्ट रक्खा दा होंदा मतलब उन्दा पूरा ध्यान जेह्का रक्खना जेह्का बड़ा जरुरी ऐ